جہاں تک میری فیملی کی بات ہے تو ہم کل چار لوگ ہیں ہمارے فیملی میں چار لوگ ہیں امی ابو میں اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے اور ہمارے ابو جو ہیں وہ ایونٹ پلانر ہیں بزنس مین ہیں اور ہماری امی جو ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں تو ہم ہم دونوں بھائی ابھی پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں وہ بھی ابھی پڑھ رہا پڑھ رہا ہے اور میں کبھی کبھی ابو کی شاپ پہ بیٹھتا بھی ہوں جا کر ابو کی مدد کرتا ہوں اور ہماری ایک خوشحال فیملی ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے کچھ بھی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو ہم سب مل کر کے اس کو حل کرتے ہیں